आं न'खौ न'खौ जारुजों एबा हासिबजों हासिबजों न'खौ मैला मैलि थानायखायनो आं हासिबजों बा जारुजों सिबो थाबाहाय न'सिंनि माबा दाखोर दाला जानायफोरखौ हासिबजों हासिबजों एबा जारुजों आङो आंनि न'खौ साखोन सिखोनै लाखियो जों लाखियो आं लाखियो लाखियो आरो न'खौ जों न'खौ जों गोबोरखि आरो हा होनानै लिरोबाथाय जोंनि न'आ मोजाङैनो थायो मोजाङैनो थायो जेब्ला जों न'आ बादामालि एबा खद्रा खद्रि जायोबा जों न'खौ गोबोरखि हा लगायनानै लगायनानै जों न'खौ लिरो एब्ला दग्रा दग्रि थायोबा जों बियाव खरलबसे हा होनानै जोङो दादामलानानै जों न'खौ लिरो लिरो बे हाब्रुजों माने हाब्रुजों गोबोरखिजों लिरोबाथाय जोंनि न'आ मोजां जायो मोजां थायो जेब्ला खानस्रि खुनस्रि खुरोब्लाबो जों जों बे खानस्रि खुनस्रि खुरोबाथाय जों गोबोरखि हा गलायनानै संख्रै एबा एबा सुनैफोर होनानैबाबो जों लिरो अब्ला जों एम्फौ एनलानिफ्राय खानस्रि खुनलानिफ्राय बिसोरो खुरनो हाया आरो ना सान्स मोना बेनिखायनो जों न'खौ संख्रै एबा बायदिसिना होनानै जों न'खौ लिरो न'खौ लिरो मानोना जों गोबोरखि गोबोरखि होनानै जों लिरो बेनिखायनो जोंनि न'आ मोजाङैनो साखोन सिखोनैनो थायो आरो हासिब हासिबखौ जों जेब्ला दाखोर दाला जायो अब्ला जों सेस्लाफोराव दंफां लाइफां बिलाइ सिरियोब्ला जों हासिबजों सिबो हासिबजों सिबो बिनिखायनो जों हासिबजों सिबोबा हासिबजों सिबोबा जोंनि न' एबा बाहेर खामसालि गासिबो जों स्रां स्राङै दोननो हायो जों जेब्ला हासिबजों सिबोब्ला दाखोर दालाफोरा गासिबबो गासिबबो स्र' स्र'यै खारोसो ओमफ्राय जों मोनसे जायगायाव दामोलै दोननानै जों बेखौ जोङो रानोबा एबा रानना एबा जों बेलेगआव गारैनोबो हायो आरो जों सावनोबो हायो जेब्ला जों सावगोन अब्ला जोंनि माबाफोराबो मोजां जागोन मानोना जों दाखोरफोरखौ गारनानै दोनोबा बियो हथारै सेवनानै थाङा जेब्ला जों बिखौ सावगोन सावनानै जोङो बेखौ जोङो गारस्राव गारस्रावोब्लाथाय जों बेखौ आरो हासारबो मोनो हासारबो मोनो जों दाखोर दालाखौ सावनानै जेब्ला जों सावा लासिनो जों ओरैनो दोनथुमोबा जोंनिफायबो बारहावा अक्सिजेनआबो बया जायो बेनिखायनो जों दंफां लाइफांबो गायनो हाया मानोना जों बेयो हायाव हायाव खोब फबनाय थायो मानो होनोबा बियो सेवनानै थाङा सेवनानै थाङैखायनो जों मोनसे जायगायाव मोनसे जायगायाव दोननानै मोनसे जायगायाव दोननानै बिखौ जों जमा खालामनानै दोननांगौ दोननानै जोङो जेब्ला बियो रानो गाव गावनो रानो अब्ला जों बिखौ सावनांगौ जों सावनानै जों बिखौ जों मोजाङै साखोन सिखोनै लाखिनो हायो आरो स्रां स्राङैबो जों जायगाखौ मोजाङै नुयो बिनिखायनो जों हासिबखौ लानानै जोङो स्र'यै ज'मायै सिबो सिबनानै जों सावबाथाय जों जोंनि न'फोरखौ साखोन सिखोनै जों एबा थाम्फै थुम्फानिफ्रायबो जोङो रैखा मोनो मानो होनबा थाम्फै थामलायाबो दाखोर दाला दैफोर ज'माफोर जानानै थायोब्ला अब्ला बेयाव थाम्फैया बिदै दैनायनिबो सान्स थायो मानो होनोबा गेसाव गोफोन जेब्ला मोनामो अब्ला बेयाव थाम्फैयाबो बिदै दैनो सान्स लायो मानोना जोङो दाखोर दालाखौ जों मोनसे जायगायाव स्र'यै दोनोब्लाथाय जेब्ला बियो आलाय सिलाय जानो हाया अब्ला बियो आलाय सिलाय जानो हायाबाथाय बियो मोजाङैनो थायो मोजाङै थानानै बिखौ जों फोरानबा रानबा बिखौ जोङो बुथुमनानै सावो सावबाथाय जोङो बिखौ मोजाङैनो माबानो हायो माबानो हायो मोजां जोंनो जों साखोन सिखोनैनो लाखिनो हायो हायो आंनि बुंनाया बेखिनियावनोसै